घुमैयोमे एक तऽ मन बहुत करै छै तऽ बीच बीचमे कभी भए रहल छै दोस्ते ओस्तेसँ बात भी रहल छै तऽ दोस्ते कहि दए छै आओ ने मतलब मस्ती उस्ती करेङ्गे मतलब किछु भी एक साल बादे या दू साल बादे मिलै छियै तऽ ओ मिल मिल ओ मिलबै कोना तऽ हमरा जे बोलाबै छै तब ओ मतलब कहै छै कि आओ बहुत दिनसे नही मिले हैं तऽ ई अनुसारसँ तऽ सोचै डिसाइड करि लए छियै हाँ ठीक छै काल्हि निकलनाए छै या शाममे या सुबहमे कभी भी निकलि जाइ छियै अपन भए जाइ छै मन तभ निकलि जेबै तऽ कभी कभी एना भए जाइ छै कि रस्ता छै गड़बड़ सड़बड़ तऽ गड्ढा गुड्डी बारिश तारिश भए जाइ छै तऽ मौसम खराब छै तऽ आब हम निकलियै सुबहमे पहुँचबै शाम जबकि छै चालीसे पचास किलोमीटर आब हमरा जाइते जाइते लागि गेलै भरि दिन आ बीचमे बहुत किछुके सामना करऽ पड़ै छै भए सकैए बीचमे फाँक पकड़ै गेलै ओहि फाँक ताँकमे जङ्गली सुअर तुअर होइ ओ निकलि जाइ छै कभी कदाल मतलब आराम आरामसँ बहुत किछु देखते चलऽ पड़ै छै आगे बढ़ऽ पड़ै छै आ या तकर बाद नॉर्मल गाँव सभमे की होइ छै कि होबे भैंस जाइ रहल छै रस्तामे आ ओकरा खातिर स्लो स्लो जे आराम आरामसँ जे छै तऽ टाइम लागिए जाइ छै पड़ै छै तऽ मतलब इन्जॉय नहि करि सकै छी आराम सोचै छी इन्जॉय इन्जॉय जेबै दोस्त इन्जॉय इन्जॉय करै लऽ आबि जो आरामसँ ओ छै मूड खराब भए जाइ छै रस्ता अगर गड़बड़ रहै छै तऽ आ कभी होइ छै कि रोड पर बढ़िआ रस्तो रहै छै बीचमे ट्रेफिके पकड़ाए गेलै आब फेर ओहो तऽ मूडे खराब भए जाइ छै आ ट्रैफिके जाम छै कखनी आब खतम हेतै नहि हेतै ट्रैफिके जाम बहुत किछुके सामना करऽ आब जे सोचै छियै ओ भए नहि सकैत छै अपन इच्छाके अनुसार जे सोचल रहै छै किछु भए जाइ छै किछु तऽ मस्ती नहि भए सकैत छै लेकिन की करियै आब अपन इच्छा तऽ नहि मारि सकैत छियै फिर भी चलि जाइ छियै दोस्तो बोललकै तऽ जाए पड़तै